सूरत जिले में चङई मनोरंजन जी गतिविधियूं आहिनि चङई पार्क खेल कु खेल कूद जी सुविधाऊं थिएटर चङई कार्यक्रम जा आस्थान चङई शयूं आहिनि जिते आस पास ते माण्हू वञी करे मनोरंजन करे सघे थो जंहिं खेल जा मैदान बि चङे आहिनि जिथे ॿार वञनि था वॾा वञनि था क्रिकेट खेॾनि था बास्केट बॉल ऐं चङा गेम खेॾी सघनि था हर जॻहि किथे किथे टिकट लॻे थी ऐं किथे किथे न ऐं रही ॻाल्हि हाणे थिएटर जी त चङा हाणे सूरत में बि थिएटर आहिनि जीअं राजहंस थिएटर रूपाली थिएटर सिनेपॉलिक्स सिनेज़ा चङई थिएटर आहिनि जिथे माण्हू वञी करे पंहिंजो मनोरंजन करे सघंदो आहे चङई जॻहनि ते टिकट वधीक आहे त चङई जॻहनि ते टिकट घटि बि आहे हाणे अचे ॻाल्हि स्पोर्टस क्लब जी त हिते चङई स्पोर्टस क्लब्स बि आहिनि जीअं गांधी बाग भारती रंगमंच चङई आहिनि जिथे चङई स्पोर्टस क्लब जे तौर ते गेम वग़ैरह रखी सघंदा आहिनि तंहिंखां पोइ खेल जा मैदान बि आहिनि ऐं ॿारनि जे कॉम्पटिशन जी जे लाइ चङे ई मंच बि आहिनि जिते फ्री में सुविधाऊं ॾी ॾींदी आहे सरकारु ऐं पार्क बि आहे जिते असांजा वॾा वञी करे योगा एक्सरसाइज़ करे सघंदा आहिनि ऐं वञी करे पंहिंजो मनोरंजन करे सघंदा आहिनि सुबुह जो तंहिं शाम जो ॿिनिनि टाइम ते पार्क खुलियलु हूंदो आहे थिएटर बि सुबुह खां वठी राति ताणी खुलियलु हूंदा आहिनि ऐं खेल जा मैदान बि शाम खां राति ताणी खुलियलु हूंदा आहिनि ऐं ॿारनि जा पार्क बि हिते सूरत शहर में चङा आहिनि जिते ॿारनि की फ्री में बिना टिकट जे अलाउ कंदा आहिनि हुते वॾा वॾा झूला वॾा वॾा रांदीका जंहिं वॾी वॾी शयूं आहिनि हिते जेका ॿार वञी करे बिना चार्ज जे बिना कंहिं फीस जे वञी करे बि मनोरंजन करे सघंदा आहिनि